हा बॉलीवुड जो भारत में फैशन ते ॾाढो ई फ़र्क़ पवंदो आहे ॾाढो असर थींदो आहे ऐं मूंखे हेमा मालिनी ऐं ड्रेसियुनि जी डिज़ाइन ॾाढी वणंदी हुई ऐं पसंदि ईंदी हुई अंदाज़ पिचर जी बैलबॉटम ऐं सदरी हिकु जहिड़ो ऐं मथां बैल्ट उहा ड्रेस मूंखे ॾाढी वणंदी हुई ऐं मूं बि उहा ठाहे करे पाती हुई